गुजरात राज्य में स्वास्थ्य सेवाउनि लाइ पहुचण माण्हुनि लाइ जाम आसानु थी वियो आहे छो की हाणे मोदी सरकारि ने हर टीह किलोमीटर ते हिकु आरोग्य केंद्र खोलियो अथऊं जिते हर बीमारीअ जो हर आसानु तरीक़े में इलाजु थी थो वञे